अभी हमारे अमर उजाला समाज समाचार पत्र में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पर आकर के बताया कि जो माँ विंध्यवासिनी का धाम है वो बहुत अच्छे से बना है वहाँ पे पेहले सीमित जगहें हुआ करती थीं लोग ज़्यादा हुआ करते थे और इतना अच्छा और भव्य बना है कि अब काफ़ी लोग पहुंचे फिर भी किसी को कोई दिक़्क़त नहीं होती हमारे समाचार पत्र जो हैं उनसे ये भी पता चला कि जो वहाँ पे जाती हैं सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई हैं वहाँ पे ही नहीं सब जगह की सड़कें अच्छी बन गई हैं जो हमारे रेलवे क्रॉसिंग है पहले नीचे से जाना पड़ता था देख करके कि सिग्नल है या नहीं है अब तो उवरब्रिज बन गया है ओवरब्रिज से आसानी होती है लोगों को आराम से जाना आना वगैरह ये सब अच्छा लगता है जानकर कि हमारा रा ज़िला विकास कर रहा है